तुसें जि'यां तुसें मिगी सनाया कि थुआड़ा घर डूड्डू बसंत गढ़ आह्ली साइड ऐ ओह्दे डूड्डू बसंत जेह्ड़ा ऐ उत्थै बड़ी अच्छे जेह्ड़ा कल्चर ऐ साढ़ा डोगरा कलचर जेह्ड़ा प्रजर्व होए दा ऐ ते कन्नै गै में दिक्खे दा ऐ जगह् बी बड़ी अच्छी ऐ खूबसूरत धारां न ते कन्नै कि में तुसेंगी पुच्छना चाह्न्ना कि तुस किस प्रकार कन्नै दिक्खदे ओ टूरिस्ट जेह्ड़ी साढ़ी अज्ज दी टूरिस्ट इंडस्ट्री ऐ ओह् किस प्रकार कन्नै एक्सप्लोर होआ दी ऐ क्या थुआड़ी जेह्ड़ी जगह् ऐ जेह्ड़ी थुआड़ी जगह् ऐ जेह्ड़ी क्या केह्ड़े केह्ड़े टूरिस्ट गी स्पोर्ट करदी ऐ ओह् उत्थै कनैक्टिविटी किस तरिके दी ऐ क्या कुसै दूरा दा औना होए क्या कोई पुज्जी सकदा क्योंकि टूरिज़म अज्ज दे दौर च दिक्खेआ जा ते टूरिज़म इंड़स्ट्री दे तौर पर कम्म करा दा ऐ टूरिज़म दा जेह्ड़ा साढ़ा ग्राईं जीवन ऐ उस्सी बदलने च इक बड़ी बड्डी भूमिका निबांदा ऐ तुस मिगी दस्सो थुआड़े ग्रांऽ च थुआड़े डूड्डू बसंत गढ़ च केह्ड़े केह्ड़े टूरिज़म एरिये न जेह्ड़ियां ऐसी डैस्टिनेशनां न जित्थै लोक जाइयै उ'नेंगी बड़ा आनंद लैन सर में सारें कोला पैह्ले तुसेंगी सुनां कि साढे़ बसंत गढ़ पौंदा कुत्थैं ऐ बसंत गढ़ पौंदा राम नगर कोला लगभग जेह्ड़ा ऐ कोई अराउंड सत्तर किलोमीटर पिच्छे जाइयै बसंत गढ़ पौंदा ते सर रामनगर कोला पिच्छे तुस जागे ते ओह् रोड़ जेह्ड़ा ऐ रोड़ बड़ा गै खराब ऐ क्योंकि तुसेंगी पता ऐ जिसलै डैसटीनेशन उप्पर जाना कोई बी डैसटीनेशन उप्पर जाना ते उत्थैं प्रॉपर जेह्ड़ी ऐ कनैक्टिविटी होना बड़ी गै जरूरी ऐ होर दूआ रिसोर्स ते सर उत्थै सिर्फ पुज्जने दा इक गै रिसोर्स ऐ जेह्ड़ा साढे़ कोल ऐ अस सड़क दे माध्म कन्नै जाई सकने उत्थै ते गल्ल करां में सड़क दी ते सड़क जेह्ड़ी ऐ बड़ी गै खराब ऐ में जेह्ड़ी ऐ थुआड़ी जानकारी आस्तै दस्सा कि उत्थै सड़क जेह्ड़ी ऐ बड़ी गै खराब ऐ की के गोरमैंट हून थोह्ड़ा थोह्ड़ा ध्यान देआ दी ऐ सड़क उप्पर कि कि थोह्ड़ा कम्म करना ऐह्दे उप्पर ते हून थोह्ड़ा होआ दा बट्ट रोड़ जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै खराब ऐ क्योंकि टूरिज़म आस्तै रोड़ जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै इम्पॉर्टेंट ऐ होर रिसोर्स दी गल्ल करां ते ओह्दे कोला बद्द ऐ कि ते उत्थैं ब्यूटी दी गल्ल औंदी ते ब्यूटी बड़ी उत्थै बड़ी गै ज्यादा ऐ अनऐक्सपलोर्ड ब्यूटी ऐ में एह् आखी सकनां बट्ट खूबसूरती जेह्ड़ी ऐ बोह्त ज्यादा ऐ लोक गल्लां करदे कि असें जाना शिमलै जाना हिमाचल जाना ठीक ऐ अच्छी गल्ल ऐ पर में एह् आखना चाह्न्ना कि अगर साढ़ा ग्रांऽ अग्गै आवै साढ़ा जेह्ड़ा डूड्डू बसंत गढ़ ऐ ते उत्थैं लोक जेह्ड़े न में एह् गरैंटी कन्नै आखी सकना कि लोक हिमाचल छड्डियै साढे़ ग्रांऽ आंङन की जे साढ़ा ग्रां जेह्ड़ा ऐ उत्थै सर्दी दे टाईम पर बर्फ पौंदी ऐ ते गर्मीं दे टाईम च हरियाली होंदी ऐ बड़े उच्चे उच्चे शैल शैल प्हाड़ न ते मस्त मस्त साढे़ उत्थै वादियां न साढे़ ग्रांऽ च में सुनाना चाह्न्न कि अज्ज साढ़ा केलाश ऐ ते केलाश पर्वत ऐ ते उत्थै बड़ियां चीज़ां ऐसियां न जेह्ड़ियां अजें तक ऐक्सपलोर नीं होइयां न ते ओह् अगर उत्थै तक्क ओह् रिसोर्स पुज्जन कि उत्थै रोड़ पुज्जै ते उत्थै मिगी लगदा ऐ कि हिस्ट्री दी बोह्त सारी चीजां जेह्ड़ियां न उत्थै थ्होई सकदियां न जित्थै आर्क्योआल्जी दियां साढ़ी हिस्ट्री दियां बड़ियां चीजां थ्होई सकदियां केलाश जेह्ड़ी ऐ बड़ी शैल जगह् ऐ भद्रवाह् शा उप्पर जाइयै उत्थै बड़ी गै शैल जगह् ऐ ते गल्ल करां में डूड्डू बसंत गढ़ जेह्ड़े कि फेमस ते फेमस ज्यादातर चाऽ ऐ जेह्डी वेराईटियां ऑफ चाऽ जेह्ड़ी उत्थै थ्होई जानी ते ओह्दे कोला बाद में गल्ल करां कि पुरानियां चीजां न मोन्यूमैंटस न साढ़ा रामनगर जेह्ड़ा ऐ रामनगर किला ऐ रामनगर किला जेह्ड़ा हा राजा राम सिंह ने बनाया हा रामनगर किले कोला बाद अस जन्ने थ्होड़ा हारा पिच्छे जन्ने ते असें गी थ्होंदा उत्थै रामनगर मैह्ल रामनगर मैह्ल जेह्डे़ न तिन्न मैह्ल न जेह्ड़े च पुराना मैह्ल ऐ ते नया मैह्ल ते शीश मैह्ल ऐ शीश मैह्ल दी एह् खासियत ऐ कि सारी चीजां शीशे दियां बनी दियां न शीशा ऐ जेह्ड़ा कि आरउंड अठाह्रमीं सदी च इम्पोर्ट कराया हा ते अठाहरां सौ इक च ओह् जेह्ड़ा हा जाइयै साढ़ा जेह्ड़ा ओह् मैह्ल हा कम्प्लीट होआ हा अठाहरां सौ इक च ओह्दे कोला बाद उत्थै दौर ते रामनगर रामनगर कोला अस पिच्छे चली जाचै ते डूड्डू बसंत गढ़ ते बसंत गढ़ इक किला हा अज्ज बी ऐविडैसं थ्होंदा उत्थै कि इक किला हा बट्ट अनफार्चूनेटली गोरमैंट दी लापरवाही कन्नै ओह् किला जेह्ड़ा हा डिस्ट्राय होई गेआ अज्ज बी कुछ ऐविडैंस तुसेंगी थ्होंदे न ओह् सुनने च आंदा ऐ कि जेह्ड़ा महाराजा गुलाब सिहं हा ते इत्थै जिसलै आंदा हा ते डूड्डू बसंत गढ़ च उत्थै ओह् किला बनाया हा अपनी रानी आस्तै ते उत्थै गै रौंह्दा हा उत्थै डुड्डू बसंत गढ़ ओह् प्रॉपर जगह् ऐ बसंत गढ़ आखदे उस्सी ते डूड्डू च जि'यां के सारे शा फेमस जेह्ड़ा ऐ वॉटरफॉल ऐ जेह्ड़ा डूड्डू वॉटरफॉल ऐ ओह् बड़ा गै ज्यादा फेमस ऐ ते बड़ा गै ज्यादा शैल ऐ ते उत्थै डूड्डू ते तवी ते ठंडी ठंडी वादियां ते ओह्दे कोला इक जगह् होर ऐ जित्थै चंडी माता टैम्पल ऐ ओह् बड़ा ज्यादा बड़ा ज्यादा में आक्खी सकनां कि बड़ी शैल जगह् ऐ बड़ी टॉप पर जेइयै तुसेंगी इ'यां लग्गना कि में कुतै बदलें च आई गेआ इन्ना ज्यादा उप्पर ऐ तुस जिसलै दिक्खने उस्सी ते ओह्दे कोला बाद जेह्ड़ियां प्हाड़ियां न साढे ग्रांऽ च गंद टॉप जगह् ऐ ते गंद टॉप ऐ जेह्ड़ा फेमस ऐ ओह् बासुकि नाग आस्तै जेह्ड़ी उत्थै बाबा बासुकि नाग दी लोकें दी मान्यता ऐ कि उत्थै बाबा बासुकि नाग ऐग्ज़िट करदे न ओह्दे कोला बाद शिव गली दी गल्ल करचै अस शिव गली ते इन्नी शैल जगह् ऐ हालांकि उत्थै थोह्ड़ी बोह्त डैवलापमैंट कीती ऐ सरकार ने बट्ट मिगी नीं लगदा ऐ कि जदूं तक साढ़ा रोड़ नीं ठीक होआ कि अदूं तक्क जेह्ड़ा ऐ उत्खै तक्क अगर तुस उत्थै डैवलपमैंट करा दे अच्छी गल्ल ऐ पर रोड़ जेह्ड़ा इम्पार्टेंट ऐ अगर रोड़ ठीक होआ ते उत्थै बड़ी शैल जगह् ऐ ते बड़े ठंडे ठंडे सोह्ने प्हाड़ ते ओह्दे कन्नै गै उत्थै मंदर ऐ जेह्ड़ा काली मां दा मंदर ऐ होर बड़े बड़े लोक जेह्डे़ न उत्थै औंदे ते साल्लै दा इक्क बारी उत्थै मेला लगदा ऐ ते मेले च छड़ी ऐ भद्रवाह् दा आंदी ऐ एह् साढे़ ग्रांऽ दे बारै थोह्ड़ा जेहा किश